ओह जानायनि जिनाखि जामुं दा बेखौ जोङो मानसि हिसाबै थांना थानो थाखाय जोङो ओह सानसेयाव जोङो ओह फुङाव एसे जायो आरो ओह जिनै रिंगायाव जायो आरो मोनायाव जायो दा बे जामुंखौ जोङो ओह माखासे जोंनि आह जानाया आह आं निजेनो आंङो नखरनि जि जानाय बियो जोङो सिम्पल जानाय जायो जों ओह स्टेन्डार्ड सिम्पल जानाय जायो खिन्थु जोङो बेखौ ओह नागारनानै जोङो टाउन सहर बा हटेल ढाबाव जायोबा जोंहा जानाया एसे गोथावसिन जायो स्टेन्डार्डसिन जायो खिन्थु राङा गोबांसिन नाङो दा बिनिखायनो जोंनि आह जानाय स्टेडार्डनि सायावनो जोंनि देहा सोलेरा सोनारो दा बे देहा सोलेरफ्रा जोंना आह उदैफ्रा गाज्रि जानो हागौ जोंनि ओह देहा सोलेरफ्रा पब्लेम जानो हागौ दा बिनिखायनो जोङो नख'रावनो जोङो सिम्पल स्टेन्डार्ड संना जायोबा जोंनि देहाया ओह सानफ्रामबो मोजां थाबाय थागोन होनब्ला जोंनि ओह थाबाय थायोब्ला जोङो गासिबो खामानि दामानि फरायनाय लिरनाय गासिबो बिथिङावनो जोङो मावनाय दांनायाव जोङो मोजां गोग्गोयै जों मावनो हागोन होनानै जों बेखौ फोरमायनो हायो